हम लोग बहुत प्रकार के पेड़ लगाते हैं जैसे गुलाब हुआ गेंदा हुआ गेंदा हुआ और कटहल हुआ कटहल हुआ बहुत सारा फूलों का पेड़ भी लगाते हैं चमेली हुआ चमेली हुआ बरगद हुआ आम हुआ कटहल हुआ बहुत सारा पेड़ लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है फूल का भी पेड़ उसका खिला खिला रहता है जैसे गुलाब का फूल बहुत अच्छा होता है गेंदा का फूल बहुत अच्छा होता है उसमें हर एक प्रकार का फूल अनेक रंग का फूल भी होता है सब बहुत अच्छा लगता है बहुत सारा फूल है बहुत सारा पेड़ है उसमें हम बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं तो देखते हैं तो खिला खिला रहता है बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ पेड़ पौधा बहुत लगाया जाता है जो अच्छा लगे बहुत बढ़िया से सब अगर आम का पेड़ है तो उसमें से फल देता है तो लोग खाते हैं लीची है तो वो भी फल देते हैं तो लोग खाते हैं कटहल हुआ तो वो भी रोपते हैं उगते हैं त उसमें भी कटहल फटता है तो लोग खाते हैं बहुत सारा फ़ायदा है सब्ज़ी का पेड़ लगाने में और सब पेड़ का सेवन और ढंग से उसका देखभाल करना चाहिए पेड़ लगाने से नहीं होता है उसका देखभाल भी करने से होता है हमारे यहाँ सब लोग अच्छे तरह से सब कुछ करते हैं देखभाल भी उसमें समय समय पर पानी भी पटाते हैं जैसे अच्छा हो बहुत बढ़िया हो इसमें फूल है फूल का पेड़ में है तो उसमें पानी भी डालते हैं हर चीज़ कमाई भी उसमें करते हैं जो जो अच्छा ख़ासा हो देखने में बहुत अच्छा लगे जो हमारे यहाँ लोग आए तो देखे त कहे कि बहुत अच्छा है